फसल में त अहिड़ो आहे न असांजी कच्छ जेको डिस्ट्रिक आहे न कच्छ गुजरात उनमें त मतिलबु अहिड़ी अहिड़ी फसलूं थियनि पयूं कि जेके इंडिया में किथे बि नथी थियनि जीअं कि भई सम्झूं था पाण ड्रेगन एप्पल त हू असांजे कच्छ में ई थींदो आहे ॿिए किथे न थींदो आहे बाक़ी त हिते फसलूं त जाम सारी थियनि पयूं ग्वार आहे ड्रेगन एप्पल आहे ॿियो बि भाॼियूं वग़ैरह फ़्रूट वग़ैरह त मतिलबु सभिनि हंधि तारुख वाइस ए पी एम सी मार्केट आहे ए पी एम सी मार्केट में तव्हां वञी करे पंहिंजो फसल जेको बि तव्हां खेती करो था उॻाए सघो था या त तव्हां भई नंढो वॾो केरु हूंदो आहे त डायरेक्ट मार्केट में वञी करे व्यापारी खे बि थो ॾई सघे ए पी एम सी मार्केट बि आहे डायरेक्ट व्यापारी खे बि तव्हां ॾई था सघो ज्वार हिते उॻाईंदा आहिनि ड्रेगन एप्पल उॻाईंदा आहिनि ॾारम उॻाईंदा आहिनि घणई शयूं मतिलबु हिते उॻाए सघूं था पाण कच्छ जी ज़मीन मतिलबु सुठी आहे ईअं आदिपुर जी आहे कि भई कच्छ जी आहे ज़मीन सुठी आहे